नमस्ते भैया मुझे ज़मीन खरीदना है कहाँ पर जैसे मुझे रोड के किनारे ज़मीन खरीदना है तो कैसे मिलेगा तब भी हाँ तो जैसे एक लाख डेढ़ लाख कितने में मिल जाएगा मुझे बना बनाया घर लेना हो तब भैया बना बनाया किस रेट पर मिल जाएगा एक करोड़ डेढ़ करोड़ हाईवे पर अगर लेना हो तो भैया हाँ जो हम ऐसा सोच रहै हैं कि जो हम ज़मीन खरीदें उसी में जो हम पैसा लगाकर बनवाएँगे उसी में हम बना बना ही ले लें वैसे भी मुझे पैसा लगाकर सारा समान खरीदकर बनाना ही होगा इससे अच्छा रहेगा कि अगर बना बनाया ले लें आगे मुझे यह भी तो पता करना होगा कि बना बनाया घर जो बना है क्या उसमें गिट्टी रेती सीमेन्ट बढ़ियाँ लगा है कि नहीं लगा है तब भैया लेकिन मज़बूत तो होना चाहिए इसमें पलस्तर पुट्टी हुई है थोड़ा भैया आप देख लीजिएगा थोड़ा कम ज़्यादा कराके मुझे एकदम हाईवे के किनारे मुझे बना बनाया घर दिलवा दीजिए

कब तक आप हमको भैया दो चार दस महीने दिन में आप हमको कब बता देंगे मुझे जैसे कमरे जैसे दो तीन कमरे हों किचन हो बाथरूम हो एक छोटा सा बालकनी हो बैठने उठने के लिए हाँ हाँ उसमें पूरा सिस्टम होना चाहिए ठीक है ठीक है